بالی ووڈ اداکار جو لباس پہنتے ہے اس میں سے چند لباس میں نے دیکھے اور بنائے بھی ہے میں نے لیے مثال کے طور پہ شاہ رخ خان کی جو پٹھان فلم ہے اس کی اس کا لباس مجھے پسند آیا اور میں نے ایک مرتبہ بنا کر اپنے لیے پہنا ہے